हलो हा हलो टी हलो टीचर हा टीचर मुंहिंजो ॿारु कीअं थो पढ़े यश पर पढ़ाआ में थोरो ध्यानु लॻायोसि ॾिसो छोकिरो पढ़े थो बराबरि नथो पढ़े छाहे त असांखे ॿाहिरि वञिणो आहे टीचर हा असांखे सुभाणे वञिणो आहे त हा त हाणे छाहे मां चयमि छुटी वठूं तयारी ॿयारी कयूं त ॾिसो हाणे टीचर छुटी ॾियो त असां मतिलबु थोरी तयारी कंदासीं तॾहिं त वञी सुबुह निकिरी वेंदासीं न असां अच्छा अच्छा अच्छा हम्म असां ॿ टे ॾींहं लॻंदा टीचर वेंदा त ॿ टे ॾींहं लॻंदासीं न

अच्छा अरे टीचर हाणे असांखे बि अर्जेंट आहे जे अगरि तव्हां जी राय हुजे तव्हां जी त पोइ असांखे तव्हां करे ॾियो था अगरि तव्हांजी राय हुजेव त अच्छा

हा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अ हा त असां एप्लीकेशन तव्हांखे लिखी करे ॾियूं था भले तव्हां उन उन वटि जमा कराइजो जेको तव्हां असांखे चओ था असां पंहिंजे ॿार ॾे हाणे सुठो ध्यानु रखंदासी थोरो हेॾां थी अचूं त असां हुव त असां हम्म हा हा असां टीचर ॾींदासीं न नथा कयूं पर हाणे अर्जेंट असांखे वञिणो आहे जे अगरि तव्हांजी राय अथव त ॿार खे भले छुटी ॾियो था एप्लीकेशन तव्हांखे लिखी ॾींदासीं तव्हां हाली थोरो हुते जमा कराए अचिजो

हा हा मां तव्हांखे लिखी ॾेई थी वञांव पोइ जीअं हूंदो उहो तव्हां जमा कराए मूंखे ॿुधाए छॾिजो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके टीचर ओके हा